हेलो जी सर नमस्ते सर सर मुझे ना मकान ख़रीदना था सर बोले थे उधर साइट क्योंकि न भैया सब बीस बाई चालीस का एरिए चाहिए अच्छा क्या रेट है सर इस पर प्लॉट का रेट अलग होगी मकान का अलग होगी ना सर

जी मकान जैसे सर चाहिए अपन को बीस बाई पचास कोई बीस बाई चालीस का तो उसकी क्या किमत रहेगी सर सिंगल मंत अच्छा अच्छा पलोट की किमत हो गई है ना जगह अपना बन बनवा के देते हैं अगर आप हमें तो सर फेस फेसल्टी क्या है वहाँ पर मतलब

अच्छा अच्छा जी

अच्छा वहाँ से सर जो मैन रोड जो मैन रोड होती है हाईवे वह कितनी दूरी पर है सर तीन किलोमीटर हैं अच्छा अच्छा ठीक है सर धन्यवाद सर हाँ आते हैं सर कल आते कल आते हैं सर ग्यारह तारीख़ में ओके सर धन्यवाद सर जी सर ओके